دہلی ہندوستان کا دار الحکومت ہونے کے ناتے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا مرکز ہے جس میں ہندومت ایک اہم اکثریت کے ساتھ دہلی کا سب سے بڑا مذہب ہے اسی طرح دوسرا جو سب سے بڑا مذہب ہے یہاں پر دہلی میں وہ اسلام ہیں دہلی میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے شہر بھر میں بہت سی مساجد اور اسلامی مراکز ہیں تیسرے نمبر پر جو دھرم سب سے زیادہ جس کے ماننے والے جس مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ سکھ مت ہیں دہلی میں سکھوں کی یہ قابل ذکر موجودگی ہے جس میں کئی گرودوارے ہیں جن میں ممتاز گرودوارہ بنگلہ صاحب بھی شامل ہے اسی طرح عیسائیت بھی یہاں پر کافی اچھی تعداد رکھتا ہے عیسائی جو ہیں وہ دہلی میں ایک اہم اقلیت بنتے ہیں شہر بھر میں مختلف فرقوں اور گرجا گھروں کے ساتھ اسی طرح جین مت جو ہیں جین مت کے ماننے والے ان میں کئی جین مندروں اور برادریوں کے ساتھ دہلی میں جین جینوں یہ چھوٹی لیکن اہم موجودگی ہے بدھ مت کے پیروکاروں کی بھی دہلی میں موجودگی ہے جس میں کئی بدھ مندر اور مراکز ہیں اسی طرح پارسی یعنی زرطشتی برادری کی دہلی میں ایک چھوٹی لیکن قابل ذکر موجودگی ہے چند پارسی مندروں اور ثقافتی مراکز کے ساتھ اس طریقے سے دیکھا جائے تو دہلی کا مذہبی تنوع ہندوستان کے بھر پور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہم آہنگی سے رہتے ہیں